मडो आटो आह्ले भेइया तुआढ़ा बड़ा बड़ा भला होऐ तुसें मिगी अद्धी रातीं हून घर छोडी ओङ़ेआ मिगी बड़ा डर लगादा आखदे इत्थै चितरा बी खुल्ला ते हून मिकी उसदा बी बड़ा डर लगा दा इत्थै ब्याह् च चिर होई गेआ जानी गै चिरें पुज्जी आना ते जलदी उट्ठी हा पर जानी चिंरे पुज्जी ते ओह् बी चाची बी आक्खन लगी रुक रुक ते फ्ही मीं बड़ा चिर होई गेआ ते होर नेईं मिगी चेता आया मिगी तुआढ़ा नम्बर गै चेता आया में आटो आह्ले भेइया न जेह्ड़े उ'नें गी करनी हा फोन नेईं ते शुकर करो तुस आई गै नेईं ते माए कि'यां जाना हा हून अद्धी रातीं घर फ्ही इत्थै डबर बी है नी मिगी बड़ा डर लगा दा अज्जे दे जमाने च कु'न छोडदा कुसै गी दिक्खो हा जाड़ इत्थै जाड़े गी इन्ने चिरे गी चितरा आई जंदा मिंट गै माए कुत्थै जाना हा फ्ही उप्परा जगत बी करा दा फोन करार दे है बार बार गै मम्मी घरे गी अ'ऊं घरे गी अ'ऊं ते निक्का जगत रोआ दा कि'यां जाना फ्ही में तां करियै में तुसेंगी फोन कीता मडो बड़ा बड़ा भला होऐ थुआढ़ा तुस नेईं है हुंदे ते में कि'यां पुजना हा घर अज्ज दे जमाने च कोई सक्का बी नेईं करदा इन्ना जिन्ना तुसें कीता में सोचेआ तुसें फोन नेंई चुकना ऐ ते तुसे फोन चुक्की छोड़ेआ शुकर ऐ तुआढ़ा ते हून तुस घर चलो ते इत्थै गै र'बो अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ थैंक्क यू भेइया